शादी जैसेकि डान्स क्लास डान्स क्लास यहाँ पर बहुत सारा एहन चीज छै जे अहाँके बहुत तरहके सुविधा मिल सकय छे अहाँ जाउ बच्चासबके केहुके जैसेकि किछौ काम लागल डान्स करैके सीखैके छै शादी ब्याहमे जाना छै तऽ ओकर तैयारी करय ले पड़य छै तऽ अहाँसब डान्स क्लास जाउ ओकरामे जाए करके डान्स सीखू एक महीना दू महीना किछु दिन तऽ लागत जहिसे कि डान्स अहाँके अच्छासे आबि जाइत सिखे कालि जैसेकि कोइ कृष्ण भक्ति किछु भी शादी ब्याहके गीत पूजा पाठके भजन कीर्तन बहुत ऐसन चीज छै जे तैयारी करय ले पड़य छे मैथिली मे तऽ बहुत जादातर गीत भेल पूजा पर ब्राह्मणि भेल दुरागमन भेल जनेउ भेल इसब मे तऽ सबसँ जादा कार्य पड़य छै गीतके हरेक तरीके के गीत गाबैले पड़त किछु लड़कीलोक डान्स भी कर ले छै शादी ब्याह के लेकरके जैसे डान्स क्लास जाउ अहाँ जेकरासे नहि सुविधा छै तऽ अहाँ अपन घरमे भी टी वी भेल मोबाइल या फिर स्पीकर गाना बजाय लिउ खुदसे डान्स करु सीखू मोबाइलमे देखिके टी वी मे देखिके जेकरा जेना सुविधा बुझाबय ओ अपन ओहने करि लए छै जैसेकि जेनाकि हमरा बराती जाना छै बरातीमे कैसे डान्स करना छै होइत छै नहि लड़की सबके तैयार करना तऽ किछु भेल नहि करि सकैत छिऐ घरमे तऽ डान्स क्लास जाकऽ वहाँपर अपन ले लु वहीं जाकऽ सीखल फेर शादीमे जाकऽ अच्छेसे डान्स करल जैसे कृष्ण भक्ति मन्दिरमे राधेकृष्णा किछु भी ऐसन जे होइत छै पूजा भक्ति करना शादीमे ही गीत गाना भेल तीन दिन चारि दिन लगातार ही गीत गाबैले पड़ि जाए छै दुरागमनमे जनेउमे सबसे ज्यादा गीत हर रस्ममे गीत अहाँके गाबैले पड़त तऽ ओहिसबमे मैथिली सबसे ज्यादा ही अच्छा